میرا پسندیدہ کھیل باسکٹ بال ہے ساتویں جماعت سے میں باسکٹ بال کھیل رہا ہوں تین مرتبہ اسٹیٹ لیول پر کھیل چکا ہوں باسکٹ بال پسندیدہ کھیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سینئر باسکٹ بال کھیلنے میں ماہر تھے ان کو دیکھ دیکھ کر پراکٹس کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے استاد اور کوچز کی بڑی محنت رہی ہے